नमस्ते खम्माघणी मैं ये कह रही थी कि तीस मीटर रोड बनानी है तो तीस मीटर रोड बनानी है अपने अस्सी फुट रोड पर तो उस का बजट है हमारे पास क्या कह रहे हो आज या कल में काम स्टार्ट कराओ तो इस का बजट तो देखो भाई छः से पाँच लाख तक हम देंगे तुम को और तीस मीटर रोड बनानी है अस्सी फुट रोड पे तो भी पाँच छः लाख में दो हो ही जाएगा अच्छा छः लाख से ज़्यादा तो बजट अब तुम को भी हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि फिर वो रोड बनेगी तो पाइप लाइन वाला और उन को भी तो देने पड़ेंगे ना इतना बजट है ही नहीं तो नहीं मतलब तुम को करने में क्या है बात छः लाख ही तो है इस से ज़्यादा बजट चाहिए तो सिर्फ़ तीस मीटर ही रोड बनानी है अब इस में कोई दस लाख तो देंगे नहीं बजट सरकार दे रही है तो सरकार कितना दे रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सात लाख दे सकता है बजट उस से ज़्यादा तो जाएगा नहीं फिर हमें पाइप लाइन और भी करवानी होगी

ठीक है तो फिर ऑफिस में आओ मिलो फिर साइन वाइन करो कॉन्ट्रैक्ट और और जो भी तुम्हारे काम करने में तुम लगाओगे उन सब के नाम नंबर लिखकर एक बार अगर दे कर जाओ तो फिर बात ऑफिस में आ के करो ठीक है ऑफिस में आ के बात करो ऑफिस में आ के बात करो देखो ऑफिस दस से चार बजे तक खुला रहता है और सर के साइन ठीक है तो फिर मैं तो बारह साढ़े बारह बजे तक हूँ इधर उस के बाद मैं नहीं मिलूँगी फिर कल के कल काम शुरू करवा देना क्योंकि तीस मीटर रोड है जल्द से जल्द काम करवाना है ठीक है